ارے بھائی اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اتنی دور سے آ رہے ہیں اور اتنا ٹریفک ہے کتنا ٹائم لگے گا اور مجھے جانے میں اتنی دیر ہو گئی مجھے اور بھی کام کرنا ہے جلدی کرو تھوڑا یار اتنی دیر ہو گئی جام میں پھنسے ہوئے اتنا لمبا جام ہو گیا یار مجھے آفس بھی پہنچنا ہے ایک تو ویسے ہی لیٹ ہو چکا ہوں میں پورا ایسا کرو کوئی اور راستہ دیکھ لو یار آگے پیچھے کر کے کچھ کوئی اور سواری ہو تو وہ بتا دو مجھے میں اس سے چلا جاؤں گا کوئی ذرا جلدی کر لو یار بھائی